ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری چیز آسان ہو گیا ہے کہ جیسے پہلے چٹھی اور پہنچاتا تھا باہر باہر سے بہار پہنچاتا تھا اب وہ سب نہیں چلتا ہے ٹیکنالوجی کے وجہ سے اب موبائل ہو گیا ہے جس کو جب من چاہے وہ بتیاتا ہے یا بیڈیو کال کرو یا نارمل کال کرو یا کالنگ کر کے جو بھی جس کو بھی جو بات کرنا ہے کرتا ہے یا ممبئی میں ہو یا دہلی میں ہو یا بہار میں ہو سب یہی فون سے بات کرتا ہے ٹیکنالوجی بہت اچھا چیز ہے جب سے یہ نکلا ہے سب بہت اچھا ہے بات چیت کرتا ہے جیسے کہ اور پیسہ بھیجتا ہے فونے سے جس کو جو فون پے کرنا ہو کرتا ہے فونے پے مارتا ہے بات اوت کرتا ہے جو بھی پیسہ ڈالتا ہے کالنگ کرتا ہے اور جیسے کہ ویڈیو کال کرتا ہے جیسے کہ دی